पेय पदार्थमे नेबोके शरबत बेलके शरबत आओर नेबो बला चाय कटहरके शरबत ई सभ चीज घरमे बढ़िआँ से बनायल जा सकैत छै कॉफी दूधके चाय ई सभ घरमे बढ़िआँ से बनायल जा सकैत छै कटहरके शरबत जे छै ओ पाकल कटहरके बढ़िआँ से मतलब ओकरा अथि कऽ दिऔ मथि दिऔ जाहि से कि पूरा ओ जेना अम्मटमे रस निकलैत छै आमके तेना जकाँ ओकर बाद ओकरा छानि दिऔ आओर छानलाके बाद ओहिमे आइस मिला दिऔ चिन्नी ओकर बाद काजू छहोड़ा ई सभ दऽकऽ बढ़िआँ बनैत छै लेकिन एक ठामके बिना नाम लेने बता रहल छी एक ठाम बरिआती सभकेँ देल गेलनि ई शरबत बड़ा नीक रहलनि जे कि ओहिमे दू तरहक बनलै बरिआती सभकेँ कहल गेलनि कथन रहनि कि जे हमरा सभकें भाङ्ग बिना अन्न नहि पचैया तऽ हमरा सभकेँ भाँङ्ग चाही तऽ भेलै जे कटहरके शरबत बनल अछि ओहो भाँङ्ग से कम नशा नहि दैत कहलखिन नहि नहि जाबे तक भाँङ्ग नहि मिलत ताबे तक हम सभ नहि खायब तऽ भेलै ठीक छै तऽ दू तरहक शरबत बनल एकटामे भाङ्ग देल गेलै एकटा सादा रहै बरिआती सभ कहलखिन नहि नहि बच्चा सभकेँ भेलै ई नहि दिऔन ई पैघ सभ लैत छै ई बच्चा सभ लैत छै एकटा बुढ़ा ओहिमे बजलाह कि यौ अहाँ सभ जेकरा बच्चा कहैत छियै ने हमरा सभ ओतऽ ओ सभ बाबु कहैत छियै से अगर ओकरा सभकेँ नहि देबै तऽ हम सभ केना पिअब हमरा सभकेँ मनोरोग भऽ जाइत देल गेलनि ओकर बाद तऽ की कहू आल्हा आओर उदल बला सभकेँ फेल कऽ देलखिन ओ सभ एते नीक से नचलथि जे लेकिन ई छथि बड़ा नीक नजदीकी लोक सभ छथि तैँ हिनकर सभकेँ नाम हम नहि कहब बेलके शरबत ओहो बनैया बहुत नीक पाकल बेलके चम्मच से सभटा बिआ ओकर निकालि दिऔ ओकरा पूरा अथि से कपड़ा से छानिके आओर ओहिमे पानि दिऔ हल्का पानि दिऔ बेसी पानि नहि दिऔ आओर चिन्नी इसभ मिलाके ओहो काफी फायदा पेट दर्दके लेल या पेटके खराबीके लेल तऽ ओ काफी नीक छै